میں نے اسکولنگ سرکاری اسکول سے کی ہے ٹینتھ میں نے سی بی ایس سی بورڈ ٹویلتھ بھی میں نے سی بی ایس سی بورڈ سے کیا ہے اور گریجویشن میں نے دلی یونیورسٹی سے کیا اور گریجویشن میری اردو سے ہوئی ہے اور میں نے ماسٹر بھی دلی یونیورسٹی سے کیا ہے وہ بھی اردو میں کیا ہے فی الحال میں نوکری ایک فاؤنڈیشن سے جڑا ہوا ہوں قبل مجھے چھ سال ہو گئے ہیں اس میں اور اچھی نوکری چل رہی ہے میری میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں اور وہیں پر ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں وہی فاؤنڈیشن میں بس اتنا سا میرا پیشہ ہے جو میں کر رہا ہوں